हाँ मैंने एक समय यात्रा की थी जिसमें मैं अकेला ही एक दल के साथ में काफ़ी दूर घूमने गया था उसमें उस दल के लोगों का यह मत था कि बैतूल के ज़िले के जो लोग हैं वह सिर्फ अनपढ़ होते हैं उन्हे रहने खाने और बोलने का बिल्कुल भी तरीका नहीं होता और सभी व्यक्ति एक जैसे ही होते हैं वहा जब मैं उस दल से मिला उन्होंने मेरे साथ काफ़ी ऐसा व्यवहार किया जो कि आज के समय में बिल्कुल भी उचित नही है

मैंने उनसे ये कहा तो वह काफ़ी बुरे तरीके से मुझसे बात करते रहे वह हर बात में मेरे से भेदभाव करते रहे जब भी उन्हे कहीं जाना होता था वह मुझे बिना बताए वह अपने दल को ले कर चल पड़ते थे फिर मुझे बाद में किसी व्यक्ति द्वारा पता चलता था वह काफ़ी हर चीज़ में भेदभाव किया करते थे साथ ही वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे जिसमें उन्होंने यह मान लिया था या उन्हें ये समझा दिया गया था कि इस ज़िले के व्यक्ति ऐसे ही होते हैं यह अनुभव मेरे लिए काफ़ी दुःखदायक था और उस दिन मुझे पता चला कि भेदभाव या पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति जब आपसे मिलता है आपसे बातें करता है या और आप के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है वह अत्यंत कष्टकारी और दुःखदायक होता है तो हमें कभी भी किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज़ का पूर्वाग्रह बनाने से पहले हमें उस विषय की पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए